ए' नायनो र' दा अ' मा खालामदों ए' एबारो बैसागुखौ माबादि खालामगोन मोसानोथ' सिखायना लानांगोन फानसनाव मोसानो गामिनि सिख्लाफोरा उम गामिनि सिख्लाफ्रा मोसानो होन्दोंमोन आमफ्राय मोसागोन्ना मोसाया माथो रावबो खबरखौनो लालायाखै खबर लानांसिगोन आमफ्राय खबर लानानै मोसानांसिगोन नोङाबा बैसागु फग्रामाव सोर मोसागोन गामिनि सिख्लाफोरा मोसायाबा गामोनफोर गामोनफोर लेंनानै रायलाइसै नामा आमफ्राय सेंग्राफोरबो मोसागोन्ना सिख्लाफोर गोजा मोसागोन अ' सिख्लाफोर गोजानो मोसागोन बैसागु सल' मोसागोन्ना ओरैनो बेलेग ओरैनो सल' मिउजिकफोर मोसागोन्ना बैसागु मेथाइखौनो मोसागोन दोंबेसे मोसानो ओ औ होनबालाय बैसागु सल'खौनो मोजां नागिरनानै मोसानांसिगोन आमफ्राय बैसागु फानसन जोबखांनानै मा होनो खाना जानांगोनहाय जोंहा बैसागुनि नामाव ओं ओं जुमाय लोंना लोंङा नोंलाय ओं लोंनांगोन होमबा जुमायखौ जायखिजाया ओ ओं जायखिया मोसानायखौ गामोननिफ्राय सिखायनांसिगोनहाय बैसागु सल'खौनो गामोननो सिख्लाफोरखौ ओ फन हरलायदो जमा ओंखारनानै मोसालायसै होमबा गाबोनफोर खबर हरलायदो सिख्लाफोरनो दे होमबा दा दोन्थलायनोसै दे ओ दे होम्बा